हैलो जी असें जरगाता कराना ते किन्ने पैसे लैंदे होंदे तुस अंजी अच्छा पंज ज्हार जादै न तुस घट्ट करो अच्छा चलो ठीक ऐ भी आई जायो तुस ते जेह्ड़ा समान होना ओह् तुसें लैना जां असें लैना घरा अच्छा चलो ठीक ऐ भी करी लैगे ठीक ऐ एह् आई जाएओ